देश में टेलीमेडिसन जो इस्तेमालु रफ़्तारु सां वधी रहियो आहे इनमें वीडियो कॉल फ़ोन कॉल या न ऑनलाइन कंसल्टेशन जे ज़रिए डॉक्टरनि सां जुड़े सघजे थो इनसां अस्पतालनि में गर्दी घटि थींदी ऐं माण्हू पंहिंजे घरु मां ई डॉक्टर सां ॻाल्हाइ सघनि था ऐं पंहिंजो इलाज करे था सघनि टेलीमेडिसन सां इहो बि आसानु थी वियो आहे त जेके ॻोठनि में रहनि था जिते डॉक्टर घटि आहिनि या त डॉक्टर न आहिनि उतां जा माण्हू ॿियनि शहरनि जे डॉक्टर सां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते ॻाल्हाइ सघनि था ऐं पंहिंजो इलाज जल्द में जल्द कराइ सघनि था